शहद हमारे पास सबसे उपयोगी प्राकृतिक वसिओं में से एक है और मधुमक्खी पालन परियोजना तो तो अच्छा और डेटोक्स के लिए एक ट्विनर के रूप में काम करती ही है रसायन इतना गाढ़ा होता है कि इसे बदला नहीं जा सकता इसमें एंटी बैक्टीरियल कीच के गुण होते हैं हैं जो हर रोज अन्दरण उल्लेख नि प्रभाव पैदा करता है बाज़ार में जा कर बोतलों में हमारे लिए उपलब्ध होने पर इस ये चिपचिपा तरल की एक विशाल विशाल अधिग्रहण विधि है मधुमक्खी फूलों से रस चूसकर इनका निर्माण करती हैं जिनसे कि आप समुदाय के भीतर अपने लिए एक प्रतिष्ठा विकसित करती हैं आप एक बड़े ग्राहक पीछा करना चाहेंगे रेस्टोरेंट और स्वस्थ खाद्य दुकानों की में अप में आपकी वस्तुओं की थोक प्राप्त करने की क्षमता से इससे विक्रय प्रक्रिया सरल हो जाती है